جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ڈفرینٹ کنٹریز کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے اگر ہم باہر فارین کنٹریز میں جیسے لنڈن نیو یارک میں چلے جائیں تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے انگلش بولنا پسند کرتے ہیں یہ ان کو انگلش ان کی جیسے کہ ماتر بھاشا ہو جاتی ہے وہاں پہ اگر ہم انڈیا میں بات کریں تو انڈیا میں جو ہے انڈیا میں بھی بہت سارے اسٹیٹ میں لوگ الگ الگ بھاشا بولتے ہیں کہیں پہ اردو بولی جاتی ہے کہیں پہ ہندی بولی جاتی ہے کہیں پہ سنسکرت بولی جاتی ہے کہیں پہ گجراتی بولی جاتی ہے کہیں پہ مہاراشٹرین بولی جاتی ہے اور ایسے ہی بہت ساری زبان ہم ہم اپنے آس پاس ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اردو بھی ان ہی میں سے ایک ہی ہے اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں بھی اردو بولا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اردو بولنا ہی پسند کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ عربین کلچر اردو جو ہے موسٹلی عربیا عربک سے تھوڑا بہت ملتا ہے اس کی اگر ہم بھاشا کی بات کریں تو عربین کلچر بھی اس میں تھوڑا بہت آتا ہے